नमस्ते भैया नमस्ते नमस्ते भैया जी बोलिए जी भैया बोलिए क्या काम है जी जी भैया बिल्कुल हो जाएगा बहुत सारी हेयर इश्टाइल है जैसा हेयर इश्टाइल कटवाएंगे भैया जिस हेयर इश्टाइल में कराएंगे वैसा पैसा लगेगा भैया जी जी सब भैया दो सब सेट हो जाएगा फेसियल ओसियल सब हो जाएगा सब सब काम हो जाएगा गाजीपुर में भैया जिस तरह का आप बोलेंगे भैया उस तरह का कट जाएगा जैसे आपकी इच्छा होगी वैसे कट जाएगा जी जी जी भैया कितने जितने लोग बताएंगे आप बता के आइएगा कि इस टाइम आ रहे हैं भैया आप जैसे बोलेंगे वैसे हम बाल भैया सब सेट कर देंगे आपका हमारा नाम सुभम सिंह है भैया नहीं नहीं यहाँ बहुत सारे वर्कर हैं जी भैया बहुत सारे वर्कर हैं आप जैसा जब जिस टाइम चाहें जब चाहें तब आ सकते हैं धोनी के हेयर इश्टाइल की कटिंग हो जाएगी भैया विराट कोहली हर इस्टाइल कटिंग हो जाएगी मोज हेयर इश्टाइल कटिंग हो जाएगी हेयर इश्टाइल कटिंग हो जाएगी

जी भैया सब कुछ करना होगा तो एक घंटे जी जी भैया सब सब जैसे सेट कराएंगे दाड़ी बाल जितना टाइम लगेगा उस हिसाब से पैसा भैया किस इश्टाइल में काटेंगे धोनी इश्टाइल का पाँच सौ रुपये कटिंग का है भैया

इसी में दो सौ तीन सौ सब इस तरह की कटिंग है पाँच सौ रुपये भैया

आप जब खाली हों उस हिसाब से आप आ सकते हैं जब चाहें जी जी भैया आप फोन करिएगा हमको जब आना होगा आपको फोन करिएगा भैया कि आ रहें इस टाइम उस हिसाब से हम फिर आपको बता देंगे कि आप इस टाइम आ जाइए आ जाएंगे उस टाइम तीन लोग चार लोग जितने लोग रहेंगे सबका हो जाएगा जब तक कि उसमें या सुबह साढ़े आठ नौ बजे तक खोलते हैं शाम को सात आठ बजे तक कभी भी इस टाइम बिना टाइम में कभी भी आप आ सकते हैं जब आपकी इच्छा हो जब मर्ज़ी हो तब आ सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है जी भैया जैसे कि आप देख लीजिए अपना जब खाली हैं आप जब टाइम लगे आपको आप हमको फोन एक बार कॉल कर लीजिएगा कॉल करके आप आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उसमें जी नमस्कार भैया